गुबुन सुबुंफोरा बर' रावनि रायज्लायनायखौ बर' सुबुंजों बर' सुबुं रायज्लायनायाव बर' रावखौ गुबुन सुबंफोरा मानो रोङा एबा मानो रायज्लायनो रोङा बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिसोरो बर' मिडियाम एबा बर' रावखौ सोलोङा बिनि थाखायनो बिसोरो रायज्लायनो रोङा जेरै बर' सुबुंफोरा गुबुन रावफोर एबा गुबुन भासाफोरखौ जेरै रायलायनो रोङो नाथाय गुबुन सुबुंफोरा बर' रावखौ रायज्लायनो बिसोरो गोरा मोनो जेरै बिसोरो रायज्लायनो रोंब्लाबो बिसोरो बर' रायज्लायनाय माबेबा माबेबा फ्रनावनसेसनफ्रा बिसिना जेरै बर'फोरनि रायज्लायनाय बेफोरबायदि बिसोरना जाजोबनो नागिरा बिनि थाखायनो बिसोरो बर' रायज्लायनायखौ बिसोरो बुजिजोबा एबा रायज्लायनोबो रोङा बेनिखायनो बिसोरो बर' राव रायज्लायनायखौ गोरा मोनो आरो रायज्लायनो रोङा जायो बेफोरनि गेजेरजों माखासेया बिसोरो जायफोरा मेडियाम एबा बर' रावफोरखौ मोजाङै गोसो होनानै माबेबा बर' गामिफोराव गुबुन हारिबाबो जायफोरा बर' गामिफोराव एरिया एबा जायगाफोराव संसार जानानै बर'फोरजों ज' ज'यै थाफानानै बिसोरो माखासे गुबुन राव रायज्लायग्राबाबो बिसोरो बर' रावखौ मोजाङैनो रायज्लायनो एबा बुंनो एबा बुजिनो हायो